में मेरा नाम ऐ शुभलता ते में संगवाल ग्रांऽ च रौह्ने आह्ली आं अज्ज में तुसें गी लगी आं सनान की डोगरी साढ़ी भाशा कनेही जेही ऐ साढ़ी डोगरी भाशा इ'न्नी मिट्ठी ऐ इ'न्नी अच्छी ऐ की एह्दी कोई ओह् प्रचार निं अस करी सकने आं एह् पंजाब कन्नै मिली जंदी फिर हिमाचल कन्नै हिमाचलिएं कन्नै मिली जंदी फिर एह् प्हाड़ियें कन्नै मिली जंदी फिर अस मतलब कुछ ऐसी भाशा ऐ जेह्डे़ समझी सकदे न की एह् डोगरी बड़ी अच्छी ऐ डोगरी हर इक बंदे च जान पाई लैंदी ऐ एह्दा इक खोआन बी ऐ डोगरेओ डोगरी दा मान रक्खेओ डोगरेओ पूरी पहचान रक्खेओ एह् इ'न्नी अच्छी भाशा ऐ डोगरी ते अस डोगरे आं अस मतलब साढ़े जम्मू कश्मीर बिच डोगरी बोली जंदी ऐ ते इस्सै लेई अस डोग डोगरें दा मान ऐ एह् डोगरी बस में इ'यै बोलना चाहन्नी आं